आबादारिफोरा जिउ फोजोबनायनि गाहाइ राहायानो जाबाय बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै आबाद मावखांनायनि उनाव बिथांमोना जेब्ला आबादखौ बोखांनो हाया अब्ला बे समावनो बिथांमोना गोसोआव जोबोद गिदिर दुखु मोनो बिथांमोना आबाद मावजेननाय समाव थोजासे रां गैयाबो जानो हागौ गुबुननियाव दाहार लानानै बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आबाद फोथाराव बिथांमोना आबादखौ मावो नाथाय जेब्ला आबादा बिथांमोननि थोजासे रोखोमनि फसलफोरखौ मोननो हाया अब्ला बिथांमोना दुखु नांनानै गावो मा खालामगोन जेबो राहा गोथे जानायनि जाहोनाव बिथांमोना गावनि देहाखौ फोजोबनानै लायो बेबायदि जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ थोजासे रोखोमनि गियान काउन्सिलिं होनानै बिथांमोना बेबायदि जेंनानिफ्राय माबोरै गावखौ बारग'नो हागोन बेनि सायावबो बिथांमोननो मोजाङै बोसोन बिबुंथि होनो नांगौ जाहाथे बिथांमोना गोसो बायनानै बेबायदि गाज्रि गावखौ इनाय खालामना लानायनिफ्राय होबथानानै लाखिनो हायो बिथांमोननि गोसो बोलोआ जा बेबायदि गुरै माहि आखुनिफ्राय जाहाथे गोरा जानानै गावखौ गोसो हमथानानै आरो बेबायदि दुखु खैफोदनिफ्राय गावखौ बारग'नो हायो बेबायदियै बिथांमोनखौ जोङो बोसोन होनानै होनो नांगौ सरखारा आबादारिफोरा गावखौ फोजोबना लानायनिफ्राय बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां हेफाजाब होनो हायो जाहाथे बिथांमोना सोरनिफ्रायबा दाहार रिन लानाय रांखौ सुख'नो हायिनि जाहोनाव थैयो गावखौ फोजोबनानैबो लानो गोनां जानांगौ बेबायदि जाथायनिफ्राय बिथांमोनखौ बासायनो थाखाय जाहाथे आबादारिफोरा गावनि खहा जानाय रांखौ सुख'नो थांनायाव बेबायदि खैफोदा जादों जेब्ला बिथांमोना सरखारा बिथांमोननो थोजासे रांनि अनसुंथाइ आरो गोनांथि जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ आबादारिफोरनो अनसुंथाइ महरै होनो नांगौ अब्लासो बिथांमोना गावनि देहाखौ बेबायदि खास्रि बिस्रियै फजोबस्रांनानै लानाय नङा